न'खराव आं ओंखाम सङो फिसाफोरनो जाहोनो फिसायनो जाहोनो सङो ओमफ्राय गेसबो दङ गेस जोब्बा अग्दाबाव सङो दो दङ साराय फिसा दङ इसेया इसे साराय फिसा गिदिरा साराय गिदिराव सङो ओमफ्राय बे सबाय ओंख्रि दालि ओंख्रि आलु झल सङोबा माबायो सागं बानायनानै लानाय गथा बे औवा दालाय माबायाव खाथि सोयो सोनानै ओमफ्राय आखाइ थोंनैजों सानांगौ ओमफ्राय दोलो जाबाय जानो मोजां जायो ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना खोस्लियाबो गंनैसो थाखायो बैयाव आलादा बैयाव आलादा नांगौ एखनबा सोरबाया बेदर जाया ना जाया बिनिबो आलादा नांगौ ओंखायनो साराया गंनैसो थाखायो दोआबो आलादा आलादा थाखायो जासिगोन